ہیلو بولیے فرنگی فرنگی فرنگی پینس لینا تھا پھول فرنگی پینس پھول مجھے ایک کلو چاہیے تھا اور گلاب کا پھول ہے جوالا مکھی اچھا جوالا مکھی نہیں ہے نہیں ہوتا ہے جوالا مکھی ہوتا ہے مشہور پھول ہے سورج مکھی بھی ہوتا ہے جوالا مکھی بھی ہوتا ہے ایک یہ بتائیے اب جوالا مکھی کے کیا ریٹ ہیں فرنگی پینس کے کیا ریٹ ہیں دونوں کے کم نہیں ہوگا ایک ہزار سے آٹھ سو روپئے نہیں ہو سکتا یا آٹھ سو ہو جائے تو نہیں اور کچھ نہیں ہے مجھے بس یہ جوالا مکھی اور فرنگی پینس چاہیے تھا اگر آپ دو تو آٹھ سو کا لگا لو صحیح ریٹ نہیں نہیں ہمیں جوالا مکھی اور فرنگی پینس ہی چاہیے اگر آپ آٹھ سو کو دینا چاہو تو جوالا مکھی نہیں ہیں اچھا پھر تو فرنگی پینس کا آپ صحیح ریٹ لگا لو نہیں نو سو نہیں آٹھ سو لگا لو صحیح ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ہم اتنے کے اتنے کے ہی لے لیں گے ٹھیک ٹھیک